ہماری ریاست میں خواجہ معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیا اور اے پی جے عبدالکلام آزاد جامع مسجد کی امام صاحب اور مہاتما گاندھی اور ان سے ہم نے مذہب کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور گاندھی جی سے ملک کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور گاندھی جی کا دیش کی آزادی میں اہم کردار تھا